حاجی علی ایک مشہور و معروف مقامات ہے وہاں میرا جانا ہوا تھا بہت روح پرور منظر دیکھنے کو ملا ماشاء اللہ بہت خوبصورت جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے اور جو لوگ وہاں تک نہیں گئے ہیں ان کو جا کر کے وہاں دیکھنا چاہیے اور حاجی علی درگاہ جو ہے اس کے اندر جا کر کے اس کا معائنہ کرنا چاہیے اللہ کے ولی اس میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے وہاں پہ وہاں سے عبرت لینی چاہیے اور وہاں کا جو ماحول ہے جب وہاں پر پانی آ جاتا ہے اس وقت ہم منظر کچھ اور بہتر لگتا ہے دیکھنے میں بہت ہی پرکشش جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے اور ممبئی کے کئی مشہور مقامات میں سے حاجی علی بھی ایک بہت مشہور جگہ ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو جانا چاہیے دیکھنا چاہیے اس سے اس سے بہت خوشی ملتی ہے اور بہت ساری یادیں تازہ ہوتی ہے اور حاجی علی درگاہ کو دیکھنے کے بعد کچھ آخرت کے بارے میں بھی انسان کے ذہن میں کچھ اچھی اچھی باتیں آتی ہیں انشاء اللہ ہم لوگ جائیں گے وہاں